विकासके जहाँ धरि सवाल अछि हमरा लग हमरा सुपौल जिलामे बाढ़िके समस्या अछि सभसँ जादा बाढ़िके आवश्यक बाढ़िकेँ निराकरण होयब जरुरी अछि बहुत गाम साल साल प्रत्येक साल बहैत अछि बहुत गाम कटिकऽ बाँन्हपर शरण लैत छथि तऽ हुनका सभक लेल बाढ़िके समस्याके निदान आवश्यक अछि दोसर समस्या अछि हमरा सभकेँ ट्रेन रेलवे सुपौलसँ दिल्ली बम्बइ मद्रास कोनो तरहके बड़का शहरकेँ जोड़य वास्ते डाइरेक्ट ट्रेन हमरा सभके नहि अछि तैँ आवश्यक अछि जे हमरा सुपौलसँ डायरेक्ट ट्रेनकेँ सुविधा देल जाइ सरकारी सेवा सरकारी शिक्षा शिक्षाके क्षेत्रमे इसकुल तऽ बहुत बढ़िआँ बनि गेल अछि मुदा पढ़ाइ लिखाइ नहि ठीकसँ भऽ पबैत छै ठीकसँ पढ़ि नहि पाबि रहल छथि स्टुडेन्ट सभ शिक्षक सभ पढ़ाबति छथि लेकिन उन्नति नहि भऽ रहल छै शिक्षाक क्षेत्रमे आओर स्वास्थ्य सेवा हॉस्पिटल खूब नीकसँ बनि चुकल अछि सुपौलमे लेकिन दिक्कत की छै जे अहिठाम सुपौलमे जे जे हो कोनो अहाँ कोनो मेजर बीमारी लए कऽ जायब तऽ तुरत अहिठामसँ दरभङ्गा रेफर कऽ देल जाइत छै सुपौलमे राखल नहि जाइत छै अस्पतालमे हँ किछु प्राइवेट डॉक्टर्स लोकनि सभ जे छथिन जिनका माध्यमे लोक इलाज करौबति अछि लेकिन बहुत नीकसँ इलाज नहि भऽ पबैत छै स्वास्थ्य स्वास्थ्यके क्षेत्रमे सेहो सुपौलमे आवश्यक छै जे किछु काज कयल जाइ सरकार तरफसँ